खोनादों बुं

चिकेन पकरा र' हाफआव फन्सास थाखा लायो बेल'आनो दाम जाबाय नोंहालाय इसे गिदिर मालदारनि हिन्जाव जानानै फन्सास थाखाखौनो बायनानै जानो हाया नामा अ दे जागोन जागोन दे जागोन आं बानायबाय थादों आरो मा माबाफोर जाबावगोन नामा

दे ओइ बायदेव दे चिकेन पकरा बानाय नैबे बायदेवनो र लांगौ नो आरो मा नांबावगौ आरो मा नांबावगौ साहा साहाबो लोंगोन अ मिनिनो ओंखारबाय नामा नोंलाय दे लांगौ दै नै र बानायदों दे नो आरो मा आरो माबाफोर नांबावगौ नामा बायदेव दैफोर नांगौ दै

आरो नै दैया नो बायदेव दैया

आरो जेबो नांला जाबाय दां दुइ मिनिट जाबायना दुइ मिनिट जाबाय ओइ नै नै

हैदो बिसोरनो